हेलौ हेलौ आदसा बियो ओ रिटेल वाइन शप नि मालिग ना आदसा आङो सासे मानसिखौ फाथाय हरदोंमोन थारमाने अक्समिट फुल मोनसे बटल लाबोनो थिनहरदोंमोन आरो आं ओमफ्राय बियो बुंहरदों माने दामाव इसे गरबर जागासिनो दङ ओ ओ आदसा थारमाने रिसिबा आं दाखालिसो माने माबायाव लाबोदोंमोन बाजौ राङाव ओमफ्राय दिनैजे बियो बुंहरबाय इसिबां बारायदों आं माने एसे एक्सेप्ट खालामनो हाया हाया मोनदों आरो दा बे जेनेबा मा मानि थाखाय बारायदों होनदों ओ ओ ओ

मानो होनबा अक्समिट बिहरदोंमोन आङो ओमफ्राय आङो जिबायदि फैसा हरदोंमोन बाजौ रांल' हरखादोंमोन आं ओमफ्राय फैसायानो मिलायासै मायासै होननानै बुंहरदों आरो बियो दा नोंथंनि माने दखान गुदियावनो दङ बियो बांद्राय गोजानाव नङा ओमफ्राय

ओ ओ बाखि दिनाव माने ओ फ्राय मानि थांनायबो जाया नालाय ओंखायनो आं ओरै सानबायमोन आरो दा जिनिसानो जेनेबा गुगोल पे नि गेजेरजोंहाय हरनोसै नामा औ औ औ नोङो खालि माने नोंनि नैबे ओ किउ आर क'ड खौहाय आंनि नैबे जाय नाम्बारजों आं नोंनाव बुदों बाहायनो फाथाय हरबानो जागोन आरो औ औ औ आदसा ओमफ्राय माबा किउ आर क'ड आ जेनेबा दखानाव दंखायोबा बेनो खेबनानै हरथोंसै आंनो बिदिब्ला ना औ औ औ औ औ औ औ दे औ औ दे होम्बा नोंथां गोजोनथोंसै ओमफ्राय जायनाखि हरनांगौ बेखौ आं दा हरनोसै ओमफ्राय मा होनो ओ गुगोल पे जों हरनाया ओ जुदि हाबहैयोब्ला नों आंनो ओ मेसेज हरफिनबानो जाबाय औ औ दे दे दे